अमृत वेला हिकु काफ़िरे मलंग जे बराबरि आहे हर कंहिं इंसान खे अमृत वेले जो उथी इश्नानु पाणी करे भॼन कीर्तन करणु घुर्जे पिर्भूअ जो नाम सिमरनि करणु घुर्जे हुनखां पोएं जे कॾहिं थी सघे त घर जे वेझो कोई मंदरु हुजे कोई गुरुद्वारो हुजे उते वञे जेको कीर्तन सत्संगु थींदो हुजे उनजो श्रवण कॼे ऐं फ़क़ति ॿुधणु काफ़ी ना आहे उते जेके ॻाल्हियूं ॿुधाई वञनि थियूं उन ते अमल करणु तमामु ज़रूरी आहे जेकॾहिं असां हुते ॿुधी आयासीं त असांखे क्रोध न करणु घुर्जे ऐं आयां सिंह कंहिं ॻाल्हि ते गुसो आयो पोइ त जेको असां अमृत वेलो कयो उनजो कोई फ़ाइदो मिलण वारो ना आहे जेको ॿुधी अचिजे हुन ते हलणु तमामु ज़रूरी आहे घर वारनि सां प्रेम सां हलिजे ऐं उहो अमृत वेले में जेको ॿुधी अचिजे उहो घर वारनि खे बि ॿुधायण घुर्जे जीअं हुननि में बि हिमथ अचे त अमृत वेले उथनि ऐं पिरभूअ जो सिमरनि कनि आस पास जेके रहदड़ आहिनि उन्हनि खे बि हिमथाइजे की अमृत वेले उथो रिंकू भाई साहिब जे सत्संग में हलो तव्हांखे बस मिली रही आहे तव्हांखे कार जी बि शेवा मिली रही आहे तव्हां छो सुस्ती करे सुम्ही पिया आहियो तव्हां चवंदा असां राति जो देरि सां सुम्हंदा आहियूं इन ॻाल्हि खे बदिलायो राति जो सवेल सुम्हो सवेल उथो तॾहिं तव्हांखे तव्हांजी ज़िंदगीअ में को बि मसइलो का बि तकलीफ़ पेश न पवंदी अमृत वेलो अहिड़ो त मिठो आहे जो तव्हां हिकु दफ़ो करे ॾिसो तव्हांखे पकु इन ॻाल्हि मां ख़बर पवंदी की अमृत वेलो हिकु काफ़ुरी मलम जे बराबरि आहे